ہیلو سر گیس ایجنسی سے بات کر رہے ہیں سر میں نے ایک نیا گیس چولہا خریدا ہے تو مجھے ایک گیس سیلنڈر کی ضرورت ہے اور میں رجسٹریشن بھی کروا لیا ہے اور رجسٹریشن نمبر میرا پانچ چھ نو آٹھ سات پانچ ہے سر میرا گیس کب تک میرے پاس آجائے گا اور کیا پروسییس ہے کتنے دن میں آجائے گا میرے تک اور سر میرا پتہ نوٹ کر لیجیے میرا پتہ ہے سیمرا مکان نمبر انتیس ڈومریا گنج اس پتے پر جلدی پہنچا دیجیے